नमस्ते सर हाँ नमस्ते जी बोलिए किसकी बात कर रहे थे हमको टिकट चाहिए हमें दर्शन वग़ैरह के अयोध्या जाना था ठीक है आठ लोग है तो कि हलो आठ लोग हैं सात लोग हैं तो जगह है आपकी बस में

आपकी बस में कोई दिक़्क़त तो नहीं है आपकी बस में क्योंकि हम ठीक है तो हमें आराम से जाना चाहिए और ठीक ठीक है और बता दीजिए कोई जानकारी हो तो लेंगे और अब तो कोई दिक़्क़त नहीं है पैसा नहीं कम करवा कर सकती आप हाँ वैसे चलिए ठीक है मुझे तो ऐसा ही चाहिए

आराम से घूम भी सकें और फिर फिर हमको आना भी तो है और आराम से जाएँ है ना

ठीक है मैम हम रख रहे हैं